औ हेल' सारआ डि सि अफिसआव मावोना अ आं सारनाव माखासे खोथा सोंनो नागेरदोंमोन आङो माबानिफ्राय हरदों औ औ आं सारनिफ्राय माखासे स्किमनि बागै मिथिनो लुबैदोंमोन आरो औ आङो दा एम जि एन रेगा नि सोमोन्दै खिथाग्रोदो सारआ एम जि एन रेगानि बागै बे स्किमखौहाय माबोरै मावो दा जोंनि गामियावहाय मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माबानिफ्राय मोनदोंमोन नालाय एम जि एन रेगा स्किमखौहाय बेखौ दा मोरैहाय मावो आं दा सारनिफ्राय मिथिनो लुबैदों आरो औ औ दत'मा ब्ल'कआवनो गोलैयो सार औ औ औ मोनखाबाय सार दत'मा ब्ल'कनि आण्डाराव बरागारि भि सि डि सि नि आरो जों सार औ

औ औ औ औ औ

दङ' सार मेरला मानसिफ्रा मोनदों नाथाय जोंहा मोनाखै आरो ओमफ्राय सारआ बे माबानि सोमोन्दै खिथादोदां एसे बे फिसारिया औ औ औ

दङ' सार दङ' हा दङ'

औ

औ औ औ

औ औ

अफिसआव थांग्रोनोसै औ फिसारिनि माबायावहाय

जाथ'बाय सार आं बेनि सोमोन्दैनो नोंथांनिसिम फन हरनाय जादोंमोन दे थेंकिउ सार औ थेंकिउ